बर' रावआथ' गोदो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो दाबो सोलिबोगासिनो बिदिनो सोलिगासिनो आरोना बर' रायथाय लिरनायाबो दा सोलिबाय गोदोथ' गैयामोननो बर' रावजों बर'नि आखरबो लिरनाय गैयामोन आरो लिरखायामोनबो आरो दासो लिरग्रा जालांबाय बर' राव बर' खन्थाइ गासैबो लिरनायानो जाहैबाय आरो बर' रावैनो दाबोथ' सोलिगासिनो गासैबो सोलिगासिनो आरोना दा बर' राव ओमफ्राय गोदोनि आबै आबौनि दिननिखौथ' आं बारा खिन्थानायानो खिन्थानोथ' रोंनाय नंला जोंथ' मोन्थिजोबाना बेफोर गोदोनि जाथायफोरखौ मा मा जाबोदों मा मा मादों दा जों जेनोखि नुदों बेखौ नुगासिनो दा जिरोखोम सोलिदों बेबायदि सोलिगासिनो बर'यै हारिया आरो गोदोनिफोरखौथ' जों जेबो मोन्थिला